آپ نے آن لائن وائلیس ہیڈ فون کا ایک جوڑا آڈر کیا تھا لیکن ایک کو لیکن آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے جو رنگ منتخب کیا ہے وہ درست ہے یا تصور کریں کہ آپ نے آن لائن اسٹور کے کسٹمر سروس کو ای میل بھیج رہے ہیں آپ کیا آڈر کر دیں وائرلیس ہیڈ فون کے لیے دستیاب رنگ کا اختیارات کے بارے میں پوچھنا اور تصدیق کرنے کے آئے منتخب کر دے رنگ درست ہے یا نہیں سب سے پہلے تو ہم ای میل بھیجیں گے جس کمپنی کا ہمیں خریدنا سونی کا یا کوئی اور بھی کمپنی کا اسے سلیکٹ کریں گے جو وائرلیس ہیڈ فون ہمیں خریدنے ہیں اس میں جون سا کلر ہمیں چوز کرنا جیسے یلو ہوا ریڈ کوئی سا بھی جو کلر ہے اسسے کنفرم کریں گے پھر میسج کریں گے ہمیں یلو کلر پرچیز کرنا پھر اس سے پوچھیں گے یہ والا کلر ہے یا نہیں پھر ان سے کنفرم کریں گے اگر وہ ہوگا تو پھر ہم آڈر کر دیں گے اگر وہ بولیں گے آڈر میں ٹائم لگتا ہے یہ والا کلر اویلیبل نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کتنا ٹائم لگے گا یہ اب والا کلر ہمیں کب تک مل جائے گا اس کے بارے میں کنفرم کریں گے انہوں نے ٹائم لگا ہے تو پھر ہم اگر کوئی دوسرا کلر سلیکٹ کر لیں وہ لیٹ لے لیں گے اگر اس پھر یہ پوچھیں گے وہ بدلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں سب چیزیں کنفرم کریں گے بدلنے سے